आं जिउआव समखौनो बेसेन गोनांसिन होननानै सानो जिउआव जिउआव मानसिया मोनसे खामानि मावनानै लानो हायोब्ला एबा जिउआव खामानि थायोब्ला मानसिया गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो खामानि थायोब्ला मानसिया समजों लोगोसे गावखौनो खामानियाव बाहायनो हायो खामानि थायोब्ला मानसिया गावनि साननाय बायदिसिनाफोरा गोमा लाङो खामानियाव नांथाबनानै थाब्लासो मानसिया जिउखौ गोजोनै लाखिनो हायो आरो गावनि जिउ दानायावबो खामानि जिउ दानायावबो खामानि मावनानै थायोब्ला गोजोननाय थायो बिनिखायनो मानसिया थांनानै थानाय समाव जिउआव मोनसे खामानि मावनानै थानाया जोबोद गोनां आरो खामानि मावनानै थायोब्ला गावनि जिउ दैदेननायावबो मोजां जायो बिनिखायनो मानसिया मोनसे थांखि लानानै खामानिखौ मावनो नाजालांनांगौ आरो बिफोरबायदि थांखि लानानै मावलांनो नाजाब्लासो गासिबो साननायफोरा जाफुं लाङो